बाजू प्रणाम बाबा अच्छा कहियौ बबा हँ बाबा दखियौ कोबी तऽ एखन होइए अहाँकऽ जौ बजारमे पचीस टके दैए तऽ हम बीसे टके अहाँ कऽ दऽ देब बीसे टके बाबा हमरा दैए अच्छा आओर किछु लेबै बाबा हँ

हँ अहाँ कहियौ बबा आओर की लेबै हाँ थोकेमे हम बेचैत छियै हँ जाम हँ हँ बिकेतै जे जे जेना अहाँकऽ जेना बाहर जेबै दू रुपआ सस्ते हम अहाँकऽ देब दोसर दोकानसँ सस्ते दू रुपआ पाँच रुपआ देबौ ओ अहाँ ठीक बाबा

ठीक छै बाबा हम अहाँक भोरे कऽ पहुँचाए देल करब भोरे कऽ अहाँ बेचैत छियै ने ठीक छै आओर किछु लेबाक यऽ बाबा अहाँकऽ हँ हँ हँ ठीक छै हम पहुँचा देब अहाँ हमरा फोन नम्बर दऽ दिअ